शिक्षण आशिल्लो मुनीस आपल्या जिवितांत जबाबदारीन वागता रस्त्याचेर जावं बाजारांत जावं आपल्या घरांत तो आपल्या भोंवतणी आसतले सोवे मोगान आनी समजीकायेन वावुरता शिक्षण आसतल्या मुनशाक सट करून राग येयना आनी आयलोय जाल्यार तो केन्नाच मोट्या आवाजान बोब मारचो ना झगडी करूंक फुडें सरचो ना शांतपणान प्रस्न सुटावे करूंक तो जाणा समाजीक नेम आनी कायदे पाळूंक तो भेस बरो जाणा